पाँच अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तासी बारह सितम्बर उन्नीस सौ अस्सी ग्यारह सेप्टेम्बर उन्नीस सौ पचहत्तर पाँच नोवम्बर उन्नीस सौ चौरासी बारह अगस्त उन्नीस सौ बयासी